کچھ سب سے عام غلطیاں جو بائکرس ابتدائی کرتے ہیں اور وہ ان کو کیسے بچ سکتے ہیں انڈیکیٹر کو آپ جب چل رہے ہیں تو انڈیکیٹر دیں جب گھمانا ہو تو انڈیکیٹر دیں کیونکہ پیچھے والے کو دقت نہیں ہو آپ سے اور گاڑی چلاتے سمے سامنے دیکھیں ادھر دائیں بائیے نہیں دیکھے موبائل کا استعمال نہیں کریں جس سے آپ کا بیلنس گڑ بڑا جائے جس پہ آپ گر بھی سکتے ہیں اور آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے اور طرح طرح کی پریشانی آ سکتی ہے اور بائک چلانے وقت اسٹارٹنگ میں شروعات میں کچھ دقت آتی ہے کلچ گیئر کو کلچ اور گیئر سمجھنا بیلنس بنانا اور اسی میں پہلے دقت ہوتی ہے اس کے بعد آپ اس پہ سیکھ جاتے ہیں توا ایک اچھا بائٹر بن سکتے ہیں اور اچھا بکر سے صلاح لیں کیونکہ اچھا بائیکر آپ کو اچھے سکھاتے ہیں اور اس پہ آپ استعمال کریں کہ کیسے کیا چلانا نہیں چلانا اور اسپیڈ اسپیڈ بالکل نہ چلا اسٹارٹ شروعات میں کیونکہ آپ شروعات میں اسپیڈ چلاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ گاڑی کیسے روکیں گاڑی روکیں تو پھر ڈائریکٹ بریک مار لیے آسام آگے والا بریک مارے تو گر جائیں گے پیچھے والا کیسے استعمال کریں یہ سب صلاح آپ کو اچھے بائیکر سے ہی دے سکتے ہیں کوئی پیٹ تجربہ کار کو نہیں پکڑے تجربہ کار کو پکڑیں کہ اس کو اچھا سے چلانا آتا ہے کیسے کیا چلانا نہیں چلانا ہے اور کلچ کا کلچ کا استعمال دھیرے دھیرے کریں تب گاڑی آگے جاتی ہے اور ڈائریکٹ چھوڑتے ہیں تو آپ گر بھی سکتے ہیں اور گاڑی اڑ بھی سکتے ہیں اور جو آپ کے پیچھے بیٹری دونوں کو نقصان ہوں گے اور گاڑی چلاتے وقت آپ کو ہیلمیٹ جوتا جیکٹ گلو یہ سب کا استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر یہ سب نہیں رہتے تو آپ کے ہاتھ پیر میں کچھ ٹوٹنے اوٹنے کا ڈر رہتا ہے اور آپ کو پھر اس کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے بہت سارے دقت ہوتے ہیں آپ کو

اور ان اور ٹریفک رول کا استعمال کرنا ہے اور لائسنس لینا ہے اسی طرح اگر لائسنس اگر نہیں لیتے تو آپ کو چلان کٹ سکتی ہے پولیس پکڑ سکتے ہیں اور طرح طرح کی پریشانی ہو سکتی ہے اور آپ پہلے آپ لائسنس لیں اس کے بعد ہی آپ گاڑی کا استعمال کریں کیونکہ یہ یہ چلانا ایک اپرادھ ہے اور اس کو آپ کو سب رول فالو کرنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہوئے گاڑی چلانا ہے اور گاڑی چلائے تو ایک سنسان جگہ پہ چلائیں کیونکہ روڈ ووڈ پہ آپ چلاتے ہیں اسٹارٹنگ میں تو آپ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور خود کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی طرح آپ اگر سیکھ گیں تبھی روڈ پہ نکلے اور سامنے سامنے دیکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں اور موبائل کا استعمال نہ کریں آپ کا کال آئے تو رک کر پہلے بات کر لیں اس کے بعد آپ گاڑی چلائیں کیونکہ بائک بات کرتے ہوئے چلائیے گا تو آپ کا بیلنس گڑبڑا جائے گا اور آپ گر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں

تب آپ سب کو بیٹھائیں اور لے کر چلیں کیونکہ اس سے کیا ہے کہ آپ بھی سرکچھت رہیے گا اور دوسروں کو بھی آپ اچھا صحت مند رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہت میں ہی سب کچھ رکھتا ہے آپ کا بیلنس آپ کا گاڑی چلانا ایک اچھا سہیوگ کر سکتا ہے